भाऊ मूंखे पंहिंजे परिवार सां गॾु मुंबई वञिणो आहे मां सेकेंड क्लास ऐ सी में सफ़र करणु चाहियां थो छो कि यशिका उते पढ़े थी त असांखे हाणे हुनखे हुतां वठणु वञिणो आहे त जहाज जी टिकट त असांजी चइनि ॼणनि जी ॾाढी महांगी पए थी लेकिन असां सोचूं था असां हिन बार ट्रेन सां ई अचूं वञूं त असां सेकेंड क्लास ऐ सी में रिजर्वेशन चाहियूं था लेकिन मूंखे उम्मीद नथी लॻे मूंखे कोई सही ॿुधाए नथो पाए कि उन में टिकेटां मिलदियूं न मिलदियूं मां कीअं कयां छो कि मूंखे हिकिड़ी लोवर बर्थ बि ज़रूरु खपे छो कि मथे जी बि सभु सीटां मिली वेंदियूं त दिक़त आहे छो कि लोवर बर्थ असांखे ॿ मिली वेंदियूं त असां चार ॼणा आहियूं ॿ लोवर बर्थ में असां पंहिंजे आराम सां वेही वेंदासीं जंहिं महिल बि असांखे रोटी खाइणी हूंदी लेटणो हूंदो जेको बि करिणो हूंदो असां पंहिंजी सुविधा सां करे वठंदासीं अगरि असांखे सभु मथां जी सीटां मिली वयूं त सभु हेॾे होॾे थी वेंदासीं त असांखे दिक़त थिए असांखे ॿ लोवर ॿ अपर मिली वञनि त असां उन में सॼो सामान बि सुठे नमूने रखी वठंदासीं असां सॼो सफ़र बि पंहिंजे परिवार सां गॾु सुठे नमूने कटंदासीं जंहिंसां असांखे कोई तकलीफ़ न थींदी त भाऊ तूं मुंहिंजा ज़रा ॾिसी ॿुधाए मां कहिड़ी टिकिट करायां कहिड़ी गाॾी में करायां तूं मुंहिंजी छा मदद करे सघंदो आहीं इन में